हाँ जी मैडम बताइए मैडम मैं तो आपकी लोकेशन पर ही खड़ा हुआ हूँ पर मुझे लोकेशन ही नहीं मिल रही आपकी लोकेशन तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है पता ही नहीं चल रहा किधर से रस्ता निकलेगा इसमें कितनी देर हो गई है मुझे लोकेशन ढूंढ़ते को आपकी इस लोकेशन का ही नहीं पता चलता किधर से निकाल रही है गलियों में घूमा रही है यह तो मुझे आपकी बात तो सही है मैडम लेकिन मेरे को न बहुत कन्फ़्यूजन सा हो रहा है लोकेशन में पता ही नहीं चल रही है कहाँ से आ रही है ये लोकेशन और कहाँ पर ख़त्म होगी इसमें लोकेशन में कहाँ पर ड्रॉप करना है यह भी पता नहीं चल रहा है ऐसे गलियों में गोल गोल घूमाती है जैसे ही मैं निकलता हूँ तो पता ही नहीं चलता है किधर से रास्ता निकलेगा अब बताइए मैं क्या करूँ कितनी देर हो गयी है मुझे ऐसे घूमते गो घूम घूम के तो मेरा तो देखो गाड़ी का पेट्रोल वेट्रोल भी सारा लगे जा रहा है और लोकेशन भी मिल नहीं रही है पूरा कन्फ्यूज़िंग लोकेशन है यह तो देखिए यह जो मंदिर है न यह मंदिर के पीछे की तरफ ही खड़ा हुआ हूँ मैं सीधे हाथ पर आपको दिख जाऊँगा है ना लेकिन यह है की अब यहाँ से निकलूँ तो फिर मैं आपको दिखूँ क्योंकि लोकेशन ही नहीं पता पड़ रही है तो फिर मैं आप तक कैसे पहुँचूँगा यह शिव जी का मंदिर है यहाँ पर बड़ा सा यहाँ पर झंडा भी लग रहा है मंदिर के बाहर में अच्छा ठीक है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ यह लोकेशन ढूंढने की आप एक काम करिए आपकी जो लोकेशन है न वह मुझे एक बार दोबारा भेजिए तो मैं उसको दोबारा से चेक करके फिर जो है अपना कन्फ़्युजन दूर करता हूँ क्योंकि यह लोकेशन मेरे समझ से तो बाहर है जो आपने पहले भेजी थी एक बार मुझे अपनी नई लोकेशन भेजिए उसको मैं चेक करता हूँ चेक करने के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ फिर मैं बताऊंगा कि मैं किस लोकेशन पर खड़ा हूँ हाँ हाँ आप यह लोकेशन मुझे भेजिए फिर मैं आप से बात करता हूँ एक बार मुझे अच्छे से लोकेशन भेज दीजिए मेरा कन्फ़्युजन दूर हो जाए तो फिर मैं लोकेशन पर आ जाऊँ